मेरा फस्ट प्रोडक्ट एक्सपीरियेंस काफ़ी अच्छा रहा पॉज़ीटिब रहा मैंने फेसक्रीम ऑर्डर की थी क्योंकि मेरे फेस पे बहुत दाने हो रहे थे निशान बन गए थे और इस्किन बहुत डल होता जा रहा था तो मैंने मामर्थ की फेस क्रीम मंगाई थी और मुझे काफ़ी सूट करी वो और मैं उसे डेली सुबह शाम अप्लाई करती हूँ तो उस्से मेरे चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म हो गए हैं और इस्किन भी काफ़ी ग्लो करने लगी है शाइन करने लगी है मेरा कलर दबता जा रहा था बट अब वो ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे तो मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे अपने फ़स्ट प्रोडक्ट से उसका पॉज़ीटिव एक्सपीरियेंस रहा है मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहा फेस क्रीम का